हमरा बहुत्त गीत मैथिलीमे एहन यए जे नीक लागैए जेना कि ईसभ गीत हम सुनैत छी अपना माता पिता श्रेष्ठजनसँ आओर जेना कि हम पूजा सभमे जाइत छी तऽ बहुत एहन भजन गीतसभ हमरा सुनैमे नीक लागैए जेना कि एगो ई लए लिअ गीत पूजाके हेतु शङ्कर आयल छी हम पुजारी गाबै छी हम नचारी ईसभ गीत मैथिलमे बहुत ही एहन भजन छै जे गीत नीक लागैत छै आओर सुनैमे आओर गाबैमे आत्मविभोर भए जाइत छै ओ बहुत ही सुन्दर नीक गीतसभ मैथिलमे छै आ ई गीत हम बहुत ही सुनैत छी जे आर हम ईसभ गीत अपन टोला मोहल्लामे अपना से जे श्रेष्ठजन यए हुनका मूँहेँ सुनै छी और हुनका मुहेँ सुनैत छी आओर सभसँ अभ्यास करैत छी गीतके आओर ई गीतसभ बहुत ही सुन्दर लागैए एहि लेल हम जेना कि पूजा पाठमे से ई गीत सभके काज पड़ै छै भजन सभके पड़ै छै काज ई गाबऽ पड़ैए आओर ई गानासभ बहुत ही गीत सुन्दर आओर प्रिय लागैए अपना मिथिलामे बहुत ही महादेवी गाना छै बहुत ही भगवतीके गाना छै आओर बहुत ही प्रिय लागैत छै सुनैमे सुनैके बाद आत्मविभोर भए जाइए ईसभ गाना सुनि कऽ भजन सुनि कऽ आओर ईसभ गाना हम अपना टोला मोहल्लामे जे श्रेष्ठ गण छथि हुनका सभ मुहेँ सुनैत छी आ गाबैत छी